हँ बाजू जी तऽ अहाँके बताबू की सीतामढ़ी जिला मे बहुत अच्छा अच्छा हॉस्पिटल अछि ठीक तऽ अहाँ सरकारी हॉस्पिटल के बारे मे जानकारी लेबऽ चाहै छी की प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे मे हँ सदर अस्पताल भी यहाँ के बहुत अच्छा छै एहिमे सब तरह के डॉक्टर रहै छै जैसेकी ऑर्थोपेडिक्स हो गेलै सर्जन हो गेलै फिजिशियन हो गेलै और ऊच्च क्वालिटी के अच्छा अच्छा डॉक्टर यहाँ पे बैठै छै जेकी अच्छा ईलाज करै छै अहाँकेॅं यहाँपर ऑक्सीजन भेन्टिलेटर ट्रामा सबचीज के उत्तम व्यवस्था छै और बहुत अच्छा ढंग से यहाँ ईलाज भी होइ छै यहाँ एकदम ऊचित दाम पर जे सरकार के द्वारा लागू कयल गेल अछि ओतने दाम मे ईहाँ ईलाज होइ छै हँ दवाइ के बारे मे है जानकारी अहाँकेॅं बता दू की सरकारी हॉस्पिटल के अन्दर ही सारा चीज के व्यवस्था है अहाँकेॅं दवाइ सब एही पे मिल जायत हॉस्पिटल के अन्दरमे हँ ठीक हए यहाँपर अहाँके रूम मिल जायत कन्डीशन के हिसाब से अहाँके अगर कन्डीशन जादा खराब हए तऽ अहाँके ए सी वला रूम मिल जायत किछु वइसन जइसन अहाँके स्थिति होयत ओहन अनुसार अहाँके रूम देल जाएत सरकारी मे और अहाँकेॅं ओहन सुविधा देल जायत यहाँ मतलब समय समय सँ सब स्टाफ नर्स अहाँकेॅं अच्छा तरीका से मतलब की देखभाल करत समय समय से दवा केना खिलाबे के है कब खिलाबे के है कितना डोज़ है ईसब अहाँके बेड के पास जाकऽ बतायत

ई अहाँ मतलब अद्भुत अच्छा अच्छा डॉक्टर है स्पेस्लिस्ट डॉक्टर सब ईहाँ पे बैसै छै जेकी जकरा परिपूर्ण है ज्ञान से ओसब बैठै छै सरकार के द्वारा भर्ती कयल गेल है एकदम अच्छा अच्छा डॉक्टर बैठै छै जकरा की चिकित्सा के क्षेत्र मे बहुत नीक नीक ज्ञान छै तकनिकीके बारेमे जानकारी है अइसन डॉक्टर सब ईहाँ बैठै छै सीतामढ़ी के सदर अस्पताल चौबीस घण्टा सप्ताह के सातो दिन खुलल रहै छै हँ इमरजेंसी सेवा बहुत नीक छै यहाँ जउन समय मे भी आउ राति के कितनो बजे अहाँ आउ अहाँकेॅं सेवा पूरा परिपूर्ण मिलत हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहै छै जे डॉक्टर के नाइट शिफ्ट रहै छै ओ नाइट मे रहै छै जे दिन मे रहै छै ओ दिन मे रहै छै और अच्छा से अच्छा सेवा मतलब की मरीज के प्रदान करै छै जी ठीक है ठीक तऽ रखै छी